میں نے ابھی عمرہ پر جانے کے لئے وہاں پر پہننے کے لئے حرم شریف کے کیوں کے وہ فرش بالکل ٹھنڈے ہوتے ہیں تو اس لئے پہننے کے لئے میں نے کچھ چمڑے کے موزے خریدے تھے موزے تھے اور وہ جوتیاں تھیں تو وہ جو تھے وہ میں نے جب گھر لائے تو وہ کافی اچھے کمفرٹیبل تھے جوتیاں تو جو تھیں وہ کافی اچھی تھیں موزوں کی سائز کچھ عجیب سی تھی اور کچھ وہ پیروں میں کمفرٹیبل سے نہیں ہو رہے تھے تو وہ مجھے تھوڑا الگ سے جیسے اس کے جو اسٹیچنگ تھی وہ پیروں کے اندر چبھ رہی تھی اور جب پھر میں عمرہ سے واپس آئی تو اس کے آنے کے بعد وہ جوتیوں کے الائسٹکس جو تھے اوپر وہ سارے خراب ہو گئے تھے اور ایون جو موزوں کے جو جرابیں تھیں ان کے جو بٹنس تھے وہ بھی مطلب ٹھیک سے کام نہیں کر رہے تھے وہ بٹن ایک تو ٹوٹ ہی گیا تھا اور ایک جو تھا وہ اس کے ٹک ٹاک مطلب وہ ٹچ ٹچ جو ہے وہ کام ہی نہیں کر رہی تھی تو مطلب ویسے وہ اتنے مہنگے تو نہیں تھے لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ سردیاں میں اون اونی موزوں اور جوتوں میں نکال دوں گی لیکن وہ مجھے لگتا نہیں ہے ان کی کنڈیشن دیکھ کے کہ وہ اتنے چلیں گے تو نیگیٹیو ایکسپیریئنس بس یہی رہا اور ادروائز تو بس ٹھیک تھے مطلب یعنی بہت اچھے نہیں تھے لیکن برے بھی نہیں تھے وہاں تو پورے کام آ گئے میرے